हाँ दीदी आपकी सॉप खुली है क्या क्या रखते हो आप वेजीटेबल सब्जियों में अच्छा अच्छा तो सारी सब्जी ताजी रहती हैं आपके पास में अच्छा तो आलू सबका क्या भाव चल रहा दीदी और दूसरी सब्जियों का और बताओ ना

तो आलू जैसे आलू हमें ज़्यादा में लेना था पच्चीस तीस किलो लेना है तो आप क्या भाव लगाओगे थोड़ा और कम करो यार दीदी ताकि हम और ज़्यादा भी ले सकें क्या है हमें पापड़ बनाना है और बहुत से चीज़ों में लगते हैं ना

और जैसे दूसरी सब्जियों का वो थोड़ा मोल भाव करिए ना क्या है हमारे घर में कुछ कुछ कार नहीं थोड़ा कुछ कार्यक्रम है तो हमें और ज़्यादा सब्जियाँ लगेंगी तो थोड़ा आप मोल भाव कर सकते हैं नहीं यदि आप अच्छा नहीं आप थोड़ा वो कन्सेसन करेंगे तो हम आपके पास में और कस्टमर पहुँचाएँगे नहीं यार थोड़ा बहुत तो करना चाहिए आप मज़दूर हम भी मज़दूर हैं हम भी ग्राहकी थोड़ी बन जाएगी हमारी वजह से आपकी थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा तो कहाँ पे है दीदी आपकी सॉप सिवनी पे कहाँ अच्छा बाईपास अच्छा बाईपास से कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है आपकी सॉप

अच्छा शाम के आठ बजे तक जैसे हम लेट हो गए तो हम जैसे आपको फ़ोन लगा दिए तो आप रुके रहोगे फिर वहाँ शाम तक के थोड़ा लेट समय तक

हाँ तो जैसे हम हाँ जैसे हम थोड़ा बहुत उधारी करना चाहें कि बाद में आपको दे पैसा तो आप कर सकते हो ऐसा चलो ठीक है वही पूछना था दीदी तो जैसे हम आपसे बता दे रहें तो आप ऐसा ऐसा पेक करके रख दीजिए सब आलू है सब्जियाँ हैं और दूसरी चलो ठीक है तो आप लिस्ट बना लीजिए ना हम बता दे रहे हैं आपको हाँ आलू पैंतीस किलो

गोभी बीस किलो मिर्ची एक किलो अदरक दस किलो हाँ क्या चाय में भी लगता है ना इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम टमाटर बीस किलो आप और क्या बताए थे दीदी आपने आपके पास में और भिंडी वे पाँच किलो कर दीजिए वैसे आप घर में लगाते हैं कि आपका खेत हैं अच्छा कहाँ पे है दीदी अच्छा अच्छा क्या अच्छा क्या लेते हैं क्या लिखते हैं दीदी आप अंचला संवरिया अच्छा चलो ठीक ठीक है दीदी आप पेक करके रख दीजिए है ना तो हम आएँगे शाम को तो चलो ठीक है धन्यवाद दीदी